हैल्लो हैल्लो टेलीकाम टेलीकाम सर्विसेस आह्ले बोल्ला दे अच्छा में ना ओह् करानी ही अपनी सिम चेंज करानी नमीं सिम लैनी ही ते ओह् थ्होई जानी थ्होई जाह्ग असें अच्छा अच्छा ते ओह् केह् केह् करने पौना उसदे आस्तै

हां जेह्की मेरी परानी सिम ऐ ओह् ऐ मेरे आधार कार्ड उप्पर लिंक अच्छ अच्छा अच्छ अच्छा ते फ्ही जेह्की नमीं सिम लैगे तां उसी एक्टिवेट होने किन्ना लग्गग अच्छा अच्छा ते सिम अस केह् आखदे पोस्टपेड ते प्रीपेड आह्ली कराई सकदे दमैं कराई सकदे इक्कै सिम उप्पर मतलब की जेह्की उत्थै बी चली जा आउट आफ स्टेट कुतै जाना होऐ जां फ्ही कुतै मतलब कुतै बी जाना होऐ इयां बाहर उत्थै बी टावर औन ओह् होई सकदा अच्छा अच्छा ते अज्ज निं होई सकदा मतलब बिजी न थुआढ़ा केह् शड्यूल मतलब अज्ज आई सकनी अ'ऊं अच्छा अच्छा किन्ने बजे हारे कोई दस बजे तक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही तुस ना मेरा नांऽ लिखी लैयो फ्ही में एह् निं होऐ कि तुस आक्खो के तुस ते नांऽ ठीक ऐ ठीक ऐ पक्का चलो ठीक ऐ अच्छा फ्ही तां